میں نے آج تک اپنی زندگی میں میں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے وہ سب کامیابی بس کبھی ہو نہیں پاتیں اگر میرے ماں باپ کی دعا اور اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو ہے نا اسی حساب سے کہ جیسے میں نے اگر قرآن بھی پڑھا ہے تو میں نے دعا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں قرآن مکمل کر سکوں دنیا کی کیا نام ہے تعلیم لے سکوں تو انھوں نے ہی کیا نام ماں باپ نے کو ذریعہ اللہ نے بنایا ذریعہ اور ماں باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا پھر اس کے بعد میں نے جب نوکری شروع کری نوکری کری تو میرے ماں باپ نے ہی مجھے کیا نام ہے سپورٹ دیا کہ کر لے گا تو وہ تو وہی سب تھا اور باقی اللہ کی دعا تھی باقی میری محنت تھی اللہ نے محنت کروائی اور اس کا اجر و صلہ ملا مجھے میں آج اللہ کے حکم سے میں اچھی جگہ نوکری کر رہا ہوں اور اچھے کما رہا ہوں اپنے ماں باپ کو اچھا خوش رکھا رکھا ہوا ہوں بس